میرے خیال میں فوٹوگرافی کو سرگرمی یا سماجی تبدیلی کے لیے بہت مکمل طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ فوٹوگرافی جو ہوتی ہے اس سے ہم کسی چیز کو بنا بیان کیے لفظوں میں بنا کسی کو سمجھائے صرف صرف دکھا کر کے ہم اس کے ذہن میں یہ توجہ متأثر کر سکتے ہیں کہ سماج میں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور سماج میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نا مناسب ہیں جیسے کہ بہت ساری غریبی کے فوٹوز بہت ساری غریبوں کی پکچرس دیکھ کر سلمس کی پکچرس دیکھ کر یا ہمارے بچوں کی پکچرس لے کے جنہیں مکمل کھانا نہیں مل رہا ہے جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تعلیم سے وہ لوگ بالکل ناغافل ہیں اور جیسے کہ بہت سی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس سب کو ہم فوٹوگرافی میں لا سکتے ہیں ایسے ہی میری ایک سینیئر ہے انہوں نے ہمارے سلم کے پاس بہت سے لوگوں کی فوٹوز کیپچر کیں اور انہیں سوشل میڈیا پر ڈال کے توجہ حاصل کی